बड़े कृषि व्यवसाय में लोग बड़े बड़े लोग कृषि में अधिक पैसे लगा करके घाटा खा करके या अधिक पैसे में बेचना मंडियों में पहुँचाना आदि कार्य कर देते हैं जिससे किसानों किसानों में छोटे किसानों ग्रामीण किसानों के ऊपर बहुत तगड़ा दबा बु प्रभाव पड़ता है जिससे उनके खेत में लागत के हिसाब से लागत किसानों की बहुत आती है जिसे ट्रेक्टर सिंचाई ट्रेक्टर से खेती बाड़ी में जुताई उताई करवाना खाद बीज आदि बड़े बड़े किसानों में लोग खुद तो कार्य करते नहीं हैं और मज़दूरों से कैसे करवाते हैं तो उनको ऐसा फील नहीं होता है छोटे किसान अपना ख़ुद का कार्य ख़ुद करते हैं जुताई करवाते हैं आदि कार्य करते हैं तब जा करके कुछ फ़सल उत्पन्न हो पाती है जिससे अगर खेती बाड़ी में नुक़सान हो जाए तो उनको कुछ नहीं बचे जिससे लोग कृषि का क़र्ज़ लेकर के कार्य करते हैं और क़र्ज़ माफ़ नहीं हो तो फिर लोग फाँसी आदि आत्महत्या का कारण बन जाते हैं